में आर्ट एंड क्राफ्ट दा आर्टिस्ट हा ते मिगी औहदे लेई मतलब फडं दी जरुरत ऐ अपने आर्ट एंड कल्चर गी बधाने लेई फंड दी बडी ज्यादा जरुरत ऐ ते में जेह्ड़ी गर्बनमेंट ऐ ओहदे कोला निवेदन करनी हा जां फिह् बडियां जिन्नियां बी ऐजंसियां ना उंदे कोला निवेदन करनी आं किअसें गी स्पोट करो डिबलबमेंट करने कत्था आर्ट एडं कल्चर गी कि और असें गी फंड प्रोबाइड करो ताकि अस आर्ट एंड कलचर गी अग्गै मतलब की बड्डे लेबल तकर पजाई पाह्चै ते असेंगी फंड दी बड़ी ज्यादा जरुरत ऐ ते साढी हैल्प करो